हो जोङो बे दाथ' आङो संनाय खावनायाव बैसो जानाय हिसाबै संनाय खावनायखौथ' बाबायानो दा जोङो बिहामजोफोरनि संनाय खावनायखौसो जायो बे बिहामजोफ्रा संनाय खावनाया जाहैबाय बे नारजि दोलोफ्रा एसे खस्थ' जायो बेखौ एकदम खादौजोंसो उरग्लिलायनांगौ जायो नालाय खारदै एसे होनानै दा जेरै अनलाफ्रा जोंहा दा माइरंखौ सोमग्रोलायनानै एसे खेरखायाव बे दैखौ फसरलायनानैसो उवालआव गाइहेनजों सौग्लिनाय जायो नालाय दा बेहाय बे फिसाफ्रा एसे खस्थ' मोनो आरो बे संनाय खावनायाव दा अनला बे नारजि जेरै बे सबाइ सबाइखौबो एसे एवदबग्रोलायनांगौ एवनानै आरो जोंहा दा जाथाजों नङाब्ला जोङो बे खामफ्लायाव हुख्रेमो बे बथलजों दा बेेफोरबादि हुख्रेमखांनानै आरो उवालआव सौस्रोलायबावनांगौ सबाइआ जोंनि बे बर'नि बे सबाइ ओंख्रि जानाइया दा बेफोरबादि संनाय खावनायाव बे जोंनि फिसाफ्रा बिहामजोफ्रा एसे बेबादि ओंख्रि संनायाव खस्थ' मोनो आरो होमब्लाबो दा बेफोरबादि ओंख्रिया जोंनि बेबादि संनानै जानाया गोथाव जाहैबाय आरो माखासे बिदिनो जोंनि बे ओंख्रि संनानै जानायफ्राथ' खस्थ'आ बेफोरनोसै आरो दा मेवाइ ओंख्रि संनानै जाब्लाबो जों मेवाइखौ दानना लाबोनानै हानानै आर बेखौबो संनायाव जोङो बे अनलाजों संनानै जायो बे संनायावबो जाहैबाय एसे थावजोंल' नङा बेखौबो खारै एसे होदबलायनानै एसे एवथ्रमग्रोलायनानै मोजां दै गुदुंजों रुना रुग्रोलायनानैसो अनलाखौ उवालआव सौनानै गायहेनजों उवालआव सौनानैसो बेखौ खादौजों उरलायनांगौ आरो जोंनि बे अनला ओंख्रिया बर'नि अनला ओंख्रिया मिलआव सौनाय माबाया गुन्दैआ बारा रस जाया जोंहा दा जों बर'फ्रा बेबादिनो उवालआव सौनानैसो माइरंखौ सोमनानै उवालआव सौनानैसो मोजां संनानै जायो आरो आर लोगोसे बेजों बोथोरनि बे दुन्दियाफोर थायोब्ला दुन्दिया गोरलै होयोबा बे ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो दाव बेदरफोर होदेरलायोब्ला आर थावसिन जाबावो बे अनला ओंख्रिफ्रा दा गुरै ओंख्रि मानि नरमाल संनानै जायोब्ला बे लाफाफ्रा जोंहा सायनानै एसे माबाफ्राव सारायफ्राव ओरैनोबो एवजायो खिन्थु लाफाया थाव होलायनाङा जोंथ' गोदो लाफा ओंख्रियाव थावखौनो मोनजाफेरामोन गोदोनि दिनाव जोङो थावजों जायामोन ओरैनो थौ गुदुं खालामनानै साराइ गुदुं खालामनानै ओरैनो एवनानैसो जायोमोन दानि दिनाव जोङो गथ'फोरनि संनायखौ मोनजाबाय आरो बिसोर थाव होयो दा एसे थाव साराइयाव खामथाबो होनो बिसोरो दा ना दानिया साराइयासो खामथाबो नामाथाइ खिन्थु गोदो जों जाबोनाय मतेब्ला जोङो थावजों बे लाफा ओंख्रि लाइ ओंख्रिफोरखौ मोनजाफेराखैमोन आरो दा गथ'फोर संनायाव जोङो बे थावजों मोनजाबाय नोङो बे थावजों जानाय नालाय दानि थावआथ' जोंनो बायनाय थाव जाहैबाय नालाय बेसरनि नंगुबै थावआ नङाबो जानो हागौ एसे गथ'फ्रा थावखौ बरहा होयो मारैबा थाव मोनजालायनाय सङो दानि गथ'फ्रा दा बेखौनो जोङो गोथाव मोननाय बादि जायो आरो थाव जानाय हिसाबै नाथाय जोंना गोदोना जोङो बे मैद्रुफ्राव बै बेसरखौसो फोराननानै दोनना मोजां सुनानै फोराननानै दोननानै सिल फाथायाव उननानैसो जोङो बे मैद्रुफ्राव एफा एफा होयोमोन आरो बै बेसरफोरखौ बेसरखौ माने बे बेसरखौ सुनानै संग्रायफ्राव फोरानबाय फोराननानै सिलफाथायाव मोजां उनग्लिनानै माबा होयोमोन आरो बे लाइफ्राव होबाय बेसरफ्राव माबाफ्राव लाफाफ्राव होबाय बा खफि मैगंफ्राव होबाय बिदिसो जायोमोन फ्राय गोदो जों मोनजाबोनायाव बे थावनि बांद्राय बेबहारआनो गैयामोन आरो दा बेबादिनो जों गोदो संनानै जाबोनाय समाव बेबादि संनानै जाबोबाय दाथ' मा खालामनो जुग परिबेस हिसाबै दा थावजों सङो थावजों संनायखौ जों जायो जानायावथ' जोङो गोथाव मानि थावाखौथ' होननो हाला जे जोङो गोथावखौनो मोनो जाहैबाय होनब्लाबो जोङो दा बै समाव जों मोनजाबोनायजों दानि बे जोङो बे फिसाफोरनि बे बिहामजोफोरनि संनाय बे ओंख्रिफोरजों बै जोंनि आवगाय संनानै जाबोनाय ओंख्रिफोरजों जों बारा खाब जानाय मोना आरो होनब्लाबो जोङो जायो जानांगौ जाहैबाय जोङो जाहैबाय गोदो नाफोर संब्लाबो जोंना बेबादिनो थाव बाहायोब्लाबो जोंना गोदो फेरेदनाय थावसोमोन बै मोसौजों जाथा फेरेदनाय थाव गुबै फियर जों बेखौसो जोंनि आइ आफामोन संनाय बेखौसो एफा थाव होनानै एसे एवदब एवदाब एवनानै मानि साराइयाव फिदिं फिदा खालामनानै एसे होनबाबो नाया गेब्लेया एसे एवदबनानै ओमफ्राय दैखौ होनोसै सावनो बेनिफ्राय बे गोदोथ' जोंना बे दानि औवा बन बा माबा गेस नङा आवगायनि जोंनि बनथ' बननि औवा रोहो रोहो रोहो सुसै ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौहोबाय एखदम बेदरफोरबाबो गुरै नाबाबो गुरै ना बामि फोरबाबो गुरै जालायसै बेदरबाबो गुरै एकदम मानि जोङो गोदो बे बन्थ' बननि अरजों संनायखौसो मोनजाबोदोंमोन आरो गोदो जों दाथ' बैसो जाबाय आरो गोदो जोंनि आइ आफामोन संनायखौ जों मोनजाबोनाय आरो माखासे समखौबो जों बिदिनो जाबोनाय जादों नाथाय दा मा खालामनो दानि दिनावथ' हनै बनजों संनायबो मोनजाला माबा गेसजोंनो माबा साराइ फिसायाव संबाय संनाय बेखौ खोख्लोबनानै दोनबाय मा गेसआव संनाय खोख्लोबना दोनबाय बे गेसफ्रा उरायनो मोनला नालाय बेखौनो दा फिसाफोरजों जाफानानै बेखौनो गोथाव होननानै जों जानाय जायो आरो